हाँ नमस्ते जी लाल वाइट कड़कनाथ लाल वाला पंद्रह सौ में और वाइट एक हज़ार कड़कनाथ दो हज़ार कौन सा तीन तीनों नहीं एक बताइए तीनों कैसे मिलेगा ठीक है मीट मीट ना कुछ पड़ा है क्या आपके यहाँ रिश्तेदार कुछ पड़ा है क्या

ताज़ा एक रहेगा कर देंगे दो किलो लाल दो किलो वाइट दो किलो कड़कनाथ ना

और क्या चाहिए हाँ देसी रहेगा एकदम फारम पर से आकर चाहे देख लें देसी है एकदम कितने लोग हैं जो आएँगे आपके यहाँ पंद्रह लोग पंद्रह लोग में दो दो किलो तीन तीन किलो लीजिए कम से कम सब तीन चीज़ का नौ किलो हो जाएगा अच्छा पाँच किलो तो दो किलो कड़कनाथ दो किलो लाल और एक किलो ये वाइट कर दे रहे हैं उसको कटवा के भुजवा के फिर बनवा बनवा दें ठीक है पैसा हो जाएगा आठ सौ रुपये नहीं यो कड़कनाथ महँगा है ना कम हो जाएगा सौ रुपये कम हो जाएगा सात सौ रुपये ठीक है मैम करो करवाने जा रहा हूँ एक किलो यह करा दे रहा हूँ

साढ़े छः सौ कर दे रहा हूँ ठीक है छः सौ रुपये कर देंगे पाँच सौ हो जाएगा ठीक है रख रहे हैं नमस्ते हम करा दे रहे हैं ठीक है ठीक है